मैंने अभी हाल ही में एक एल जी की स्मार्ट टी वी ली थी लोटस शोरूम उज्जैन से जिसमें मैंने फ़िफ्टी सिक्स इंच की यह टी वी है परंतु इसमें इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है यह मेरे मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पा रही है इसमें यूट्यूब या कोई भी हम ऑनलाइन अगर चीज़ चलाते हें वीडियो या मूवी चला रहे हैं तो वह सर्वर ही कैच नहीं कर पा रहा है साथ ही साथ इसके कलर एकदम से डल हो जाते हें या फिर पूरी पिच्चर ही ब्लर हो जाती है इसके वायर्स भी लूज़ हैं जिसके कारण करेंट लगने का ख़तरा है और बार बार टी वी भी बंद हो जाती है साथ ही इसकी जो केबल आई है वह बहुत छोटी है और वह प्लग में लगने में भी बार बार इशू कर रही है जो कि परेशानी का कारण है